मां बचपन खां क्रिकेट रांदि कंदो ईंदो आहियां मां पंजे साले जी उमिरि खां क्रिकेट रांदि करण शुरू कई हुई मुंहिंजा फैमिली मेम्बर मुंहिंजा वॾा भाउर बि मूं सां गॾु क्रिकेट रांदि गॾु कंदा हुआसीं असां एविरी संडे ते क्रिकेट ग्राउंड ते वञी करे पाण में दोस्त गॾिजी करे रांदि कंदा हुआसीं नाइनटीन एटी थ्री नाइन उणिवीह सौ टियासीअ में मुंहिंजी उमिरि हुन टाइम ते चोॾहां साल हुई जॾहिं असां पहिरियों वर्ल्ड कप कपिल देव जी कैप्टेनसीअ में खटियो हुओसीं हुन टाइम ते कपिल देव खे कोई सुञाणंदो बि न उहो पर तंहिं खां पोइ कपिल देव जो नालो थी वियो कपिल देव असांखे वर्ल्ड कप खटण वारो पहिरिंयो कैप्टन थियो तंहिं खां पोइ कन्टीन्यू मूंखे क्रिकेट में इन्ट्रस्ट मुंहिंजो वधंदो ई वियो असां रेग मां हर संडे ते सुबुह जो अठें खां वठी मंझंदि जो बारहें ताईं क्रिकेटयू कन्टीन्यू कन्टीन्यू क्रिकेट रांदि कंदो होसि हिन ॻाल्हि जे करे मूंखे घर में मार बि मिलंदी हुई भाई सॼो ॾींहुं क्रिकेट क्रिकेट रांदि थो करे तूं ऐं हुनजे करे मुंहिंजे पंहिंजे एग्जाम मुंहिंजे मुंहिंजे पढ़ाईअ ते बि असरु पवंदो हुओ पर तंहिं खां पोइ बि मुंहिंजो क्रिकेट जो शौक़ु मूंखे छॾिजंदो न वियो पहिरियों पहिरियों मुंहिंजो फेवरिट मुंहिंजो जेको पसंदीदा कला क्रिकेटर हूंदो हुओ सुनील गावस्कर हूंदो हुओ सुनील गावस्कर ओपनिंग में लहंदो हुओ हुन सां गॾु हुन चेतन चौहाण हूंदो हुओ जेको हुन सां गॾु ओपनिंग में लहंदो हुओ हिन बिन्हिनि जाम नियर एबाउट सतर असी टेस्टूं गॾु ओपनिंग कई चैतन चौहाण हिकिड़ो अहिड़ो प्लेयर हूंदो हुओ जेको सतर टेस्ट रांदि करे बि कॾहिं पंहिंजी सैन्चुरी न हणी सघियो कॾहिं बि पंहिंजो सतकु न हणी सघियो गावस्कर हुनजे साम्हूं हूंदो हुओ गावस्कर हुन टाइम ते सभिनी खां वधीक सैन्जूं हणणु वारो बैट्समैन थियो हुन पंहिंजी लाइफ में उणिटीह सैन्चुरी हयूं आहिनि ट्वेन्टी नाइन सैन्चुरी हयूं आहिनि तंहिं खां पोइ हुनजी जॻह ते सचिन तेंदुलकर आहियो जंहिं क्रिकेट खे क्रिकेट जी पंहिंजी हुनजी लाइफ खे सभिनी खां वधीक सैन्चुरी हणण वारो प्लेयर थी वियो हुन टेस्ट मैच में एकवंजाह सैन्चुरी हयूं आहिनि फिफ्टी वन सैन्चुरी हयूं आहिनि ऐं वन डे में हुन उणिवंजाह सैन्चुरी हयूं आहिनि टोटल सौ सैन्चुरियूं हणण वारो उहो दुनिया जो हिकिड़ो हिकमात्र ई खिलाड़ी आहे जंहिं टोटल सौ सैन्चुरियूं ॿिन्हीं फौरमेट में हयूं आहिनि टैस्ट मैच में ऐं वन डे में हुनखां पोइ असांखे हिकिड़ो महान कलाकार क्रिकेटर मिलियो महेंद्र सिंह धोनी जेको ऐस अ विकेट कीपर थी करे असांजी टीम में आहियो पर हुन बि असांखे ॿ हज़ार सत जो ट्वेन्टी ट्वेन्टी वर्ल्ड कप खटायो ऐस अ कैप्टन ऐं ॿ हज़ार यारहां जो अ फिफ्टी ईयर वन डे मैचुनि जो वर्ल्ड कप बि खटायो सभिनी खां वधीक विकेटुनि विकेट जे पोयां कैच करण वारो स्टम्पिंग करण वारो उहो असांजे इण्डिया जे तर्फ़ां विकेट कीपर आहे हुन खां पोइ असांजो कैप्टन सुठो कैप्टन जंहिं खे चयो वञे उहो विराट कोहली थियो विराट कोहली असांखे पंहिंजी टेस्ट में असांखे टौप ते खणी वियो हुओ असां सभिनी देशुनि में टैस्ट चैम्पियनशिप में अॻियां आयासीं तहिं खां पोइ असांखे ऐट प्रेसैन्ट जेको असांजो कैप्टन आहे उहो रोहित शर्मा आहे रोहित शर्मा प बि व फास्ट रांदि करण बैट्समैन आहे ऐं उहो बि असांजी रांदि रांदि क्रिकेट जे प्लेर खे ॾाढो अॻियां वधी वधाए करे खणी हली वियो आहे